सत्रहीं अक्टूबर उणिवीह सौ एकहठि ॿावीह मे उणिवीह सौ असीं ॿावीह नवम्बर उणिवीह सौ सठि पंजी जनवरी उणिवीह सौ अठानवे चईं मार्च ॿ हज़ार